हमर पसन्दीदा खेलाड़ी छथि सुनील गावस्कर हमरा जमानामे वएह खेलैत रहै आओर सब हुनका मानै छनि हुनकर जे खेलबैके जे तरीका रहनि आओर देखियौ ओ हेल्मेट नहि कहियो पहिरलथि तऽ ने कहियो पहिरलथि तऽ एकर अर्थ ई नहि जे ओ बड्ड साहसी रहथि हुनका अपना टेक्नीकपर तकनीकपर एतेक भरोसा रहनि जे ओ बुझै रहथिन जे कोनो भी बॉलर एहन नहि अइ जकर बॉल की हमरा सिरमे लागि सकैए ओ हर बॉलरके फेस केलखिन आओर ओइ समयमे तऽ ओनेहियो रफ्तारके सौदागर सब रहै कैलाकि ई सब आबि गेलै तऽ एकरा कहै छै रावलपिंडी एक्स्प्रेस ओइ समयमे मार्शन सब जे रहै तकर सबके बॉल जे छै से देखारो नहि पड़ैत रहै आओर तकरो सोझामे ओ बिना हेलमेटेके खेलैत रहै तऽ हुनकर जे साहस रहनि हुनकर जे तकनीक रहनि अइ दुआरे ओ हमर सबसँ पसन्दिदा आओर दोसर गप ओ ओपनिंग करैत रहथिन ओपनरके पते नहि रहै छै जे ई पीच केहन छै बॉल की करतै स्विंग करतै आउटस्विंग इनस्विंग बॉल कतबा तेज जेतै कतबा स्लो हैत तऽ अइ दुआरे जे छै से ई ओकरा झेललखिन ओ ई हमर सबसँ से पसन्दीदा